हॅलो रेस्टाॅरंट आमकां आमकां ऑर्डर तुमकां दिवपाची आशिल्ली आमकां लग्नाक लागून आठशी प्लेटींची जेवणाची ऑर्डर दिवपा आशिल्ली ताचेर आमकां तुमचें कितें गोड प्रदार्थ फ्री मेळटलो कस्टर्ड ना जाल्यार गुलाब जामून ना जाल्यार आयस क्रीम बी तशी मेळटली तुमी तर आमकां गोड प्रदार्थ दिता जाल्यार आनी आमी प्लेटी वाडोवंक शकता कस्टर्ड मेळत जाल्यार आमकां बरें अशें बरें करून दिवपाक जाय भितर फ्रुट्स भरपूर घालपाचे मागीर ड्राय फ्रुट्स घालपाचे तशें करून दिता जाल्यार ऑर्डर एकस्ट्रा मागीर आमची आनी तुमकां वाडोवंक शकता ऑर्डर तशें जातलें तशें जाल्यार आमकां आमी तुमकां आनी एक मागीर परत नेक्स्ट टायम आनी ऑर्डर दिवंक शकता आनी आमचें कितें प्रोग्राम आसा जाल्यार आमी तुमकां मागीर ऑर्डर दिवंक शकता अशे करीत जर तुमी जाल्यार आमी जाल्यार आमकां कितें तें कळयात आनी आमकां आयस क्रीम जाल्यार आयस्क्रीम तशी दिवंक शकता ना जाल्यार कस्टर्ड ना जाल्यार गुलाब जामून तातूंतलें कितें मेळटलें आमकां जाल्यार सांगात आनी ना जाल्यार आनी कितें एक्स्ट्रा कसलो स्वीट स्वीट बी तशें आसा जाल्यार लाडू ना जाल्यार चॉक्लेट्स तशे बी कितें आसल्यार दिवंक शकता तुमी पळयात कशें कितें तें